योगा करण सां गॾु गॾु मां खाइण में जाम हल्को खाइण सिखी हुअमि पपीता फल सभु तरह जूं भाॼियूं ऐं ॿियो भत खिचिड़ी दालूं कठो इहो सभु खायो आहे हल्को खाइबो हल्को रहिबो योगा कबी त ख़ुशि रहिबो